اردو زبان جو ہماری مادری زبان ہے جس پر ہمیں ناز اور فخر ہے اس کی تاریخ اور اس کے ماضی پر نظر ڈالیں تو اس کا آغاز ہی دوسری زبانوں سے مل کر ہوا ہے اردو خود سے وجود میں نہیں آئی بلکہ اسے ہندی سنسکرت فارسی انگریزی اور عربی زبانوں نے مل کر جنم دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اردو زبان میں ہم کو مختلف زبانوں کے الفاظ جملے اور محاورے کثرت سے مل جاتے ہیں اسی طرح عربی زبان کے قوائد اردو میں پورے طور پر پائے جاتے ہیں اور فارسی زبان کی جو تہذیب ہے وہ اردو میں پوری طرح پائی جاتی ہے اور جہاں تک بات سنسکرت اور ہندی کی ہے تو یہ گھر کی بات تھی گھر کی تہذیب سے اردو متاثر ہوئے بغیر کیسے رہ سکتی ہے چنانچہ ہندی اور سنسکرت کی جو ثقافت ہمارے ہندوستان میں پورے طور پر پائی جاتی ہے وہ اردو زبان میں بہت اچھی طرح موجود ہے اسی لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اردو زبان اس پورے خطہ کی دیگر ان تمام زبانوں کی تہذیب اور ثقافت کو اپنے اندر داخل کر چکی ہے جس کے سائے میں اردو زبان پلی اور بڑھی اور پروان چڑھ کر پوری دنیا پر چھا چکی ہے اور اب تو یہ حال ہے کہ اردو خود ایک تہذیب بن چکی ہے اور اگر بات انگریزی کی کریں تو یہ اردو زبان کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ یہ زبان بہت ہی زیادہ لچکدار ہے اور یہ سمندر کے مانند ہے دنیا کی ہر ایک زبان کے مقابلے میں یہ زبان زیادہ لچک رکھتی ہے اسی لیے آج کے اس دور میں جب کہ ہر طرف انگریزی کا انگریزی زبان کا بول چال ہے انگریزی دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان بن چکی ہے دوسری زبانوں پر انگریزی کا اثر ہو رہا ہے اسی طرح اردو زبان نے اپنی کشادہ قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اردو زبان کو اپنے دامن میں جگہ دی اور انگریزی کے بہت سارے الفاظ اردو میں اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے یا انگریزی زبان کا لفظ ہے